जय झूलेलाल अस शादीअ जहिड़े वॾे ॾींहुं में असांजा टे वॾा फंक्शन हूंदा आहिनि जीअं लाॾो बहिराणा साहिबु ॾिखु ऐं बारात हिननि टिनिनि ॾींहं में असांखे पाणी ॾाढी जरूरत पवंदी आहे छो की शादीअ जहिड़े टाइम ते ॾाढा महिमान ईंदा आहिनि इन करे असां घर में नंढा वॾा बासण भरे रखंदा आहियूं घर में ॿ टे टांकियूं आहिनि उहे ॿई टेई भरे रखंदा आहियूं ताक़ी पाणी जी कोई कमी नथे असां टैंकर वारनि खे बि फ़ोन करे रखंदा आहियूं अगरि असांजो पाणी खुटे थो त तव्हां अची करे असांखे पाणी ॾेई वञिजो ऐं असां ब्लू कलर जा जेके कैर्बा ईंदा आहिनि वीहें वीहें लीटर वारा उहे बि असां घुराइ रखंदा आहियूं ताक़ी किथे बि असांखे पाणीअ जी तकलीफ़ न पए असां ओड़े पाड़े वारनि खे बि थोरो चई रखंदा आहियूं की भई अगरि असां पाणीअ जी असांखे कमी थिए थी अगरि असांजो पाणी खुटे थो त थोरी असांजी तव्हां मदद कजो असां पाइप लॻाए करे उन्हनि जे घरा थोरो पाणी खणी अची सघूं इएं इनजे करे की भाई असांजे शादीअ में कोई बि महिमाननि खे तकलीफ़ न पए जय झूलेलाल